میں نے بہت سارے گیم میں تنظیم کی ہے بہت سارے آؤٹڈور گم اور انڈور گیم دونوں زیادہ تر میں انڈور گیم میں ہی حصہ لیتی ہوں کیونکہ باہر جانے میں تھوڑی دقت آتی ہے تو انڈور گیم میں میں نے کیرم لوڈو وغیرہ کھیلا ہے اور آج کل تو آنلائن گیم بھی اپلبدھ ہے جیسے کہ پبجی فری فائر وغیرہ ہاں آنلائن گیم تھوڑا انسان کو ہام پہنچاتے ہیں بٹ انہیں ہمیں لمٹ میں کھیلنا چاہیے اور انڈور گیمس میں اور ان چیزوں میں میں نے کافی ہی زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کی ہے اور کافی حد تک میں نے کیا بھی ہے جسٹ لائک کیرم کھیلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں نے اس میں بھی کافی اچھی محنت کی ہے اور کبھی کبھی میں نے اس میں سفلتا بھی پراپت کی ہے اور ان گیموں سے ہمارے من میں تھوڑا ہلکا بدلاؤ آتا ہے اور ہمیں انہیں ٹائم ٹائم پر کھیلتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا من اچھا رہے انڈور اور آؤٹڈور گیمس کے بہت زیادہ فائدہ ہے ہمیں آؤٹڈور گیمس تو ضرور ہی کھیلنا چاہیے اس سے ہمارا اشٹامنا بوشٹ ہوتا ہے اور ہمارے صحت بھی کافی بہترین رہتے ہیں میں نے بیڈمنٹن بھی کھیلا ہے اور یہ کافی ہی پسند ہے مجھے کھیلنا اور ہمیں کرکٹ میں بھی انٹریشٹ لینا چاہیے اور ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں اور انہیں کھیلنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے انڈیا کے وراٹ کوہلی دھونی یہ سب نے کرکٹ میں کافی اچھا اہم رول نبھایا ہے